ہیلو ہاں بولو شاداب جی جی تمہارا ڈیٹ آف برتھ ہاں ہاں تم نے جو ڈیٹ آف برتھ دیا ہے ہاں مجھے معلوم ہے اسکالرسپ کے لیے تم نے جو ڈیٹ آف برت دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے ہاں مجھے یاد ہے وہ ڈیٹ آف برتھ صحیح ہے ہاں تمہارا اسکالرسپ اپروو ہو جائے گا ان شاء اللہ نہیں ڈیٹ آف برتھ اسکالرشپ کے لیے ضروری ضروری ہے اسے دینا ضروری ہوتا ہے ہاں آن لائن پورٹل پر ہی اسے اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسے اپلوڈ کر دو جی وعلیکم سلام و رحمۃ اللہ